आंनि लिरनायनि थाखाय मोननाय बा आंनि लिरनायाव आइडियाफोरा बबेनिफ्राइ फैयो बा बिनि सरसा बबेनिफ्राइ फैयो होन्नानै थोंजोङै सोंलु खालामब्ला आं बेखौनो बुंगोन जोंनि जेसेबां गेदेर गेदेर लिरगिरि बिथांमोन दं बिथांमोननि मोनफ्रोमबो लिरबिदाङानो जोंनो लिरनायाव जोंखौ आइडिया होयो आरो बिथांमोननि लिरबिदांखौ फरायोब्ला जों बिथांमोनननि लिरबिदांनिफ्राइनो जोङो बिसोरनिफ्राइ आदब एबा बिथांमोननिफ्राइ आइडियाफोरखौ जो मोन्नो हायो जायखौ आङो सरासमस्रा बाहायो गोबां गेदेर गेदेर लिरगिरि बिथांमोनिफ्राइ बिथांमोननि लिरबिदांफोरखौ फरायनानै बिथांमोननिफ्राइ माखासे लिरबिदांफोरखौ फरायनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि लिरनायजों लोगोसे फरायनानै बिथांमोननि जे आयदा बेखौ जोङो मोनो हायो आरो बिनि अनगायैबो लिरनायाव बांसिन थुलुंगा मोनो होनबाथाय बा थुलुंगा फैयो होनबाथाय बेनो आरो गोबां मानसिफोरजों सावरायनानै बिथांमोननि सावरायनायनिफ्राइ मा मा सावरायखो मा मा बाथ्रा बिथांमोनहा दिहुनखो बेफोरखौ नोजोर होनानैनो जोङो बा आङो बांसिन थुलुंगाखां मोनो बिसिनि रावफोराव बा बिसिनि सोदोब बाथ्रा रायज्लायनायफ्राव बांसिन थुलुंगा मोनो आरो गोबांसिनै थुलुंगा मोनो हायो मिथिंगानिफ्राइ मिथिंगा बिनि मिथिंगायाव थानाय बिफां लाइफां जिब जुनार आरो बिनि दाउमा दाउसाफोरनि जि रोजाबानाय देंखो बिनिफ्राइ गोबां थुलुंगा मोनो समाजनिफ्राइबो गोबां थुलुंगा मोनो समाजनिफ्राइ बांसिन जांख्रिथायारि बा गोसो थुलुंगाखांनाय जांख्रिखां नाय रोखोमनि बे रोखोमनि मानि बांसिनै लिरबिदांखौ मोनो हायो जेराव समाजाव बांसिनानो हारि जौगानाय हारि फोजोबनाय बायदिसिना बे रोखोमनि बे सानस्रिनि बाथ्राफोरखौ बांसिन खोनानो मोनो जेराव जोङो बांसिन नेसनेलिजिमनि लिरबिदांफोरखौ लिरनो हायो दा जोङो थुलुंगा होयो होनबाथाय मिथिंगा समाज हारिमु आरो जोंनि समाज गामि आरो समाज नोगोर बेफोरनो थुलुंगा होयो आरो बे खिनियानो